हम शादियों में बहुत ही अच्छे तरीके से एन्जॉय करते हैं हम शादियों में नए कपड़े पहनते हैं फिर खुशबूदार अच्छी खुशबू वाले परफ़्यूम लगाते हैं शरीर पर कपड़ो पर फिर उनको पहनकर फिर हम नृत्य करते हैं गाने भी बजाते हैं गाने बजाकर हम सभी उसमें डांस भी करते हैं नृत्य भी करते हैं और सभी दोस्तों के साथ में फ़ैमिली वालों के साथ में रिश्तेदारों के साथ में हम उन गानों को गाते भी हैं और नृत्य भी करते हैं दोनों ही काम करते हैं और हमारे जो क्षेत्र में यहाँ पे फ़िल्मी जो गाने हैं बॉलीवुड के उनका भी इस्तमाल करते हैं उसके अलावा हम जो हमारे क्ष जो क्षेत्र में जो भी गाने गाए जाते हैं उनको भी हम बजाते हैं फिर हम नृत्य करते हैं उनपे और जो हमारे यहाँ पे जो क्षेत्र में जो गाए जाते हैं हमारे गांव में जो भी गाने संगीत उन पर उनको भी हम बजाकर उन पर भी नृत्य करते हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से एन्जॉय करते हैं